लिखना एक सबसे अच्छा व्यायाम है जो हमारी मष्तिष्क दिमाग जो होता है उसको सक्रिय रखता है और हमारे जीवन की जो सोच होती है उनको व्यस विस्तृत करना है और हमारी भोसा भाषा कौशल में सुधार करता है लिखना अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदत करता है जब भी आप कुछ लिखते है तो आप अपने विचारों को समझने और उनको पूर्ण रूप से स्पष्ट करने की प्रक्रिया में होता है लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम ही है जिसमें बोली गई बात को व्यक्त किया जा सकता है लिखना वास्तव में सोचने का तरीका है और मतलब जो बात हम सोचते हैं और कई बार लोगों से बोल नहीं पाते तो उन चीज़ों को शब्दों में उतार दिया जाता है और लिखना खुद में ख़ुशी महसूस कराता है जैसे कहीं मार्केट में गए कुछ देखा उसको याद करने के लिए अच्छा तरीका होता है कि अपन ने जो देखा वह लिख दिया मेले में कुछ देखा कि अच्छा था यहाँ पर यह ऐसा हो रहा था वह अपन ने अपनी डायरी में लिख दिया जो कभी भूल जाएँ तो अगर डायरी निकालें तो उसको पढ़ सकते हैं और बहुत से ऐसे कुछ होते हैं ऐसे कुछ पढ़ा उसको याद करके उसको याद करना है तो उसको लिखते याद कर सकते हैं लिखते लिखते तो वही जो चीज़ अपन बोल नहीं पाते वो लिखना अच्छा लगता है बोलने की बजाय लिखना ही अच्छा लगता है